हँ हमर अपन दोकान छै बेगूसरायमे आइ फोन तऽ अभी नहि छै लेकिन कहिया जरूरी छऽ आइ जरुरत तऽ निश्चित बताय दह हम अपन हमरा अभी नहि छै लेकिन आनिके हम रखबै कल काहे ने सामके लेभो

सोममे नहि छै भैया लेबहो अथि दुपहर तीन बजे दू बजे कहबो तऽ होइ जेतै आइ फोन अभी तऽ नहि छै लेकिन कहबै तऽ आब तब हम अपन मंगाए रखबै तऽ ओ उतना महँगा मोबाइल नहि रखै छियै लेकिन एहिमे सोचै छियै उतना पूँजी बझाए कऽ अभी की करबे लेकिन जेना औडर आबै छै तऽ ओहि ओहि हिसाब सऽ एक दू दिना टाइम लै छियै ओहि हिसाब काम करै छी तऽ ओहिमे रूपा एना लगाय रहलो भैया तऽ रूपा जब लागि गेलै लोग काम बढ़िऑं छै कोई भी फ्री रूपा नहि नहि ऐसन कोई बात नहि छै ऐसे आइ फोन तऽ हमहुँ नहि चलेने छियै लेकिन बेचै छियै लेकिन वएह औडर पर चलबे रखै नहि छियै युज नही करै छी हँ बैट्री चलै छै बहुत एतना जादा जनकारी जानकारी नहि छऽ हमरा लेकिन लेकिन तोरा हम तऽ अगर टाइम देबहो दू दिनाके अन्दर तोरा हम उपलव्ध कराय सकै छी तऽ समाज वाॅंटै छै आइ फोन आइ फोन बाॅंटभो तब तऽ तोरा जाय तब हमरा औडर तऽ तऽ पीस बतेभो तब ओतना तऽ हम कहिये एगो लेभो अरे तऽ तब तऽ तब तोरा तब कहै छै बरा तब तब तब तोरा हमरा टाइम आरो तोरा दिय परतै तब दस दिन टैम बा लागि जैतै तब पचास साठि आ तैयो दस दिन टाइम लागि जेतै किएकि अखनो तब छै मानि लो बीस पचीस तीस लाखके बात छै हँ ओकर नामे नाम ओकर नाम ओकर नामे सऽ लोग खुस होइ जाय छै एतना एतना नाम सऽ ओकर नाम बहुत प्रसिद्ध छै ओ नहि कोई दिक्कत नहि छै तोरा हम दस मिनट मे फोन करै छियो भैया बुझलो पता कैर के तोरा कखने कऽ उपलब्ध